जी हाँ हमें नल का पानी आसानी से मिल मिल पाता है यहाँ हमारे यहाँ नल की सुविधा है हैंडपंप है और सरकारी तौर पे जल जल निगम के द्वारा सब बनाया गया है जल के बिना जल के बिना सब चीज़ें अधूरी हैं जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं हमारे यहाँ सिंचाई भी जल के द्वारा होता है पशु पक्षी जल जल का सेवन करते हैं हमारे यहाँ खाना बनाने के लिए जल का उपयोग किया जाता है पानी साफ़ आता है और हैंडपंप नल कुआँ सब सब जगह पे पानी हमें उपलब्ध हो पता है पानी पानी के पानी के बिना हमारे यहाँ सिंचाई वगैरह सब रुक जाता है पानी अगर न रहे तो इंसान जीवित नहीं रह सकता ये सबके लिए जरूरी है जल सबके लिए जरूरी होता है सब इसका यूज करते हैं नहाने में खाना बनाने में कपड़े धोने में फैक्टीरियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है हमें जल जल की बचत करनी चाहिए पानी ज़्यादा व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए जल का इस्तेमाल हमें सही तरीके से करना चाहिए व्यर्थ पानी न बहाएँ और हमेशा पीने के लिए साफ़ पानी का उपयोग करें नल नल का पानी नल का पानी